हमरा बिरा मतलब घर बरियारपुर गाम छै होल सेलर किरानाके दोकान अऽ दालि चावल ईसभ बिक्री होइ छै सर्फ साबुन तेल शैंपू ईसभ बिक्री होइ छै हमे लोक खरीदै हियै सभ हमरा गाँवमे बिक्री होइ छै तेल साबुन दालि चना इसभ सर्फ शैंपू सभ बिक्री होइ छै हमे शैम्पू तब जाए कऽ मोबाइल अथि मोबाइल दोकान छै मोबाइलमे चार्ज करवाबै छियै इसभ होइ छै मोबाइलके दोकानसँ रिचार्ज करवाबै छियै इसभ होइ छै

बकरी मे के सर्फ साबुन इसभ बेचै छै चूड़ी लहठी दोकान छै चूड़ी लहठी शृंगार पेटार हार उर सभ बिकै छै बगलमे राहत बरियारपुरमे आ उएहसँ लए कऽ धन्धा होइ छै उएहसभ बरियारपुरमे धन्धा होइ छै तऽ धन्धा करयके लिए छियै हार उर चूड़ी लहठी इसभ ताहिके बाद शैम्पू इएहसभ करयके छै तब जाए कऽ चूड़ी लहठी तऽ सर्फ साबुन सभ बिकै छै सामान रहै छै मतलब सभकिछु करै छियै सभकिछु बेचै बाचै छियै इसभ करै छियै तऽ सभ तरहके बात होइ छै बाल बच्चाके सभकिछु कीनै बेचै छियै उएहसँ अथि करै छियै होल सेलरसँ सभ सामान कीन बेचि कऽ तब जा कऽ बाल बच्चाके अथि करै छियै इएहसभ करै छियै

बाल बच्चाके लिए बहुत अभी दिक्कत चलि रहल छै बहुत हम गरीबी आदमी छी कि करियै इएहसभ धन्धा करय लेल अथि करै छियै